मां लाजपत नगर जे दुकानु मां र रमेश जी दुकान जे मां हिकिड़ो कूलर वरितो हुओ उहो कूलर ॿ टे ॾींहं खां पोइ ख़राब थी वियो न पोइ त थधी हवा पियो ॾिए न ई हुन जे मोटर ठीक सां हले पई मां दुकानु वारे खे फोन कयो ऐं हुन खे कम्पलेन कई की तव्हांजो कूलर हले नथो ॿ टे ॾींहं थई वठिते थिया आहिनि